انسان کو دوڑنے کا شوق یا پیشے کے طور پر لینے کی ترغیب کئی وجہوں سے ہو سکتی ہے کچھ لوگ اسپورٹس میں حصہ لینا پسند کرتے ہیں جیسے کہ کرکٹ فٹ بال یا سوئمنگ جہاں ان کو دوڑنے کا مزہ آتا ہے اور یہ ان کی زندگی کا حصہ بھی بن جاتا ہے کچھ لوگ فٹنس اور صحت کو ترجیح دیتے ہیں تو ان کے لیے جاگنگ رننگ یا جم میں ایکسرسائز کرنا ضروری ہوتا ہے انسان دوڑنا تو عام طور پر بچپن سے ہی شروع کر دیتا ہے یہ ایک نیچرل حرکت ہے جو انسان کی موومنٹ اور سروائول کے لیے ضروری ہے انسانی جسمانی طاقت میں کئی اسپکٹس ہوتے ہیں جیسے کہ قوتِ مدافعت قوتِ معیشت قوتِ ہاضم اور قوتِ حرکت یہ سب طاقت انسان کے جسم میں ہوتی ہیں جو ان کو مضبوط اور صحتمند بناتی ہیں